میرے خیال میں بائک ہماری زندگی میں آج ایک اہم کردار نبھا رہی ہے چھوٹی چھوٹی مسافت یا چھوٹی چھوٹی دوریاں ہم بائک سے بڑی آسانی سے کور کر لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ مارکیٹ جانا ہو یا کہیں قریبی رشتہ داری میں جانا ہو سب سے آسانی اور سہولت والا سادھن اس وقت بائک ہی مانا جاتا ہے بائک سے ہم چھوٹے سامان بھی آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں ہندوستان کے ثقافت خطوں کے بارے میں آج کل انٹرنیٹ پر کافی زیادہ جانکاری موجود ہیں انٹرنیٹ کے علاوہ اخبارات میگزین اور طرح طرح کے اشتہارات موجود ہیں جہاں پر ہندوستان کے ثقافتی علاقوں کی جانکاریاں ملتی ہیں یہی نہیں بلکہ طرح طرح کے رنگ منچ پروگرام جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس خطے کا کیا کلچر ہے کیسا رہن سہن ہے کیسا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا پہننا رہنا اور لوگوں کی مذہب اور ان کے عقیدات کے بارے میں جانکاری ملتے ہیں رنگ منچ کے یہ پروگرام بتاتے ہیں کہ اس خطے میں کیسی زندگی گزر رہی ہے ہندوستان کے ثقافتی پرو علاقوں کے بارے میں کافی زیادہ جانکاری آج کل آسانی سے مل جاتی ہے